हेलो हां कोण उलयतात हां

ओके पूण तुमचे आता गोयांन कितले दीस स्टे आसा कितलें दीस रावतले गोंंयान तुमी बरें सो म्हाका दिसता तुमी वोटर स्पोर्टस हो फाल्यां घेतल्यार जाता आनी आज तुमका जो तुमी म्हापसा रावता तो खोर्जुव्यां फोर्ट जो आसा तो लागी आसा सो आज तुमी खोर्जुव्यां फोर्ट करून मागीर फाल्यां वोटर स्पोर्टस करून मागीर रेईस मागूश फोर्ट जो बागा सायडीक च्या तेवडेक वेऱ्यां सायडीक आसा तो तुमी करूं शकता सो तुमचे तशें करूंक शकता तुमी

हां बरें बरें ना पूण ओके तशे कांय इशू ना हांव तुमकां गाडी धाडूंक शकता पूण मागीर ती गाडी घेवन तुमी मागीर हांगा खंय ते आमचे हांगां बागा कलंगूट थंय वोटर स्पोर्टस जे आसा पय थंय हय हय हय सगळे अवेलेबल आसा ते तूं जो आमचो ना ना ना ना आमचो जो ड्रायवर आसा तो तुका अमक्या एका लोकेशनाचेर सोडटलो मागीर थंय तुका एक मनीस आसतलो तो तुका सगळे जे वोटर स्पोर्टस जे कितें आसा ते जे जे जे

बरें तुका वोटर स्पोर्टस म्हणजे हें बी करपाक जाय स्कुबा डायवींग जेट स्की बीन सगळें करपाचे मरे

हय हय हय हय सो ते तुका थंय जे जे कितें आसा पय तेची टोटल तुका प्रत्येकाची वेगळी वेगळी रेट धाडटा थंयच्यान तुका कितें जाय ते सिलेक्ट कर कितें नाका ते डिसकार्ड कर त्या प्रमाणे तुजी रेट मायनस करुया मागीर हय

टायमींग तुका तुका जाय तितलो घेवं शकता गाडयेचे चार्जेस जे आसा ते बरें ओके ओके सो गाडी तुका बरें बरें ओके गाडी तुका नाइन टू सिक्स मेळटली आनी आफटर सिक्स तुका एडिशनल चार्जेस दिवचे पडटले प प पर डे गाडयेचो चार्जस हे फोर थावझंड फाईफ हन्ड्रेड बरें ओके बरें थँक्यू